ریاستِ تلنگانہ میں ایک شہر حیدرآباد ضلع میں وہاں پر پانی کی بہت سہولتیں ہیں پینے کے پانی کے لیے ہر جگہ پینے کا پانی ہر جگہ دستیاب ہے لیکن جب بارش کا پانی ہوتا لکین جب بارش کا پانی آتا ہے تو تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے روڈوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے لیکن بلدیا اسے آکر صاف کر دیتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گھر جلدی سے جلدی پہنچ جا سکتے ہیں اور کہیں بھی پانی جمع نہیں ہوتا